राजस्थान में बैंकिंग ऐं बीमा क्षेत्र में सामाजिकु यां पर्यावारण प्रभाव कीअं पवंदो आहे ऐं उन्हीअ सां कीअं मतिलबु निप मतिलबु उन्हीअ सां मुक़ाबिलो कबो आहे उन्हीअ जा कई प्रकार मतिलबु इहे आहिनि जीअं की बैंक क्षेत्र आहे त बैंक क्षेत्र में हिते मतिलबु सभु टाईप जा मोरफ मिलंदा आहिनि गर्मियूं सर्दियूं इहो त उन में जेका अनूकूलु मौसम हुंदी आहे जीअं की फ़सुलु कटण खां पोइ ऐं किसाननि वटि पैसो ईंदो आहे त ओॾी महिल इहे पैसो रखाए सघंदा ऐं इन्हीअ करे पोइ वरी उन्हनि सां मतिलबु कॉन्टेकट करिणो पवंदो आहे यां उहे रखाइण ईंदा आहिनि ईअं ई वीमा क्षेत्र आहे वीमा क्षेत्र बि मतिलबु जॾहिं ॾिसंदा आहिनि हींअर किसाननि खे यां उहो पैसो आयो आहे यां मतिलबु उन खे पंहिंजे खेत ते बि जेको फ़सुलु आहे फ़सल जो पैसो मिलियो आहे उन्हीअ जी बि खां पोइ कुझु ख़र्चु करे सघंदा त उन जो वीमा क्षेत्र में कईं पॉलीसीस करण जी जेके चांसिस हूंदा आहिनि उहे वधी वेंदा आहिनि ऐं उहो ई ध्यानु मतिलबु रखिणो पवंदो आहे ऐं तंहिं खां सवाइ इहो रिकॉड रखिणो पवंदो आहे आहे त किथे मतिलबु कहिड़े मौसम में इहो कहिड़ी फ़सुलु थी थिए कहिड़ा माण्हू इहे कराइनि था जे मतिलबु नौकिरी पेशा वारा माण्हू आहिनि त उहे पंहिंजो मन्थली उन्हनि खे पघार मिलंदी आहे त उन्हीअ हिसाब सां ई उहे बचति कराईंदा व बैंकिंग में वेंदा बीमा कमु कराईंदा ऐं इअं ई जेके हिकु सालियाना इंकम थींदी आहे कंहिं खे छह माही थींदी आहे इहे म मज़दूरु वर्गु आहे त उन खे बि ॿीं ॿीं टीं टीं महिने पैसो ठेकेदार ॾींदा आहिनि त उन्हीअ हिसाब सां उन्हनि खे उहे स्कीमस ॿुधाइणियूं पवंदियूं आहिनि ऐं उहो रिकॉड करिणो पवंदो आहे